शुभम भैया बोलै दे ओह् भैया मैं तोहिब बोल्लै ना इद्धरा दा बाटली दा भैया मैं तुसेंगी फोन दित्ता हा ना ओह् ठीक करने गी रियल मी नारजो दा टेन ए कम्बो पाना हा नोआड़ा ओह् पाई ओड़े दा तुसें जां नेईं अच्छा अच्छा भैया पैसे पूसे किन्ने नहाड़े हां चलो होर बी ऐ कन्नै यरो इक बंदा हा मेरा ओह् आखै दा फोन लैना मैं कोई नोआड़ा फोन हा यरों रियल मी सी पैंती इक सौ ठाई आह्ला किन्ने तक पेई जाह्गा हां जी हां जी नेईं कन्नै किश्तें पर लैना होए अगर जां बजाज कार्ड उप्पर अच्छा अच्छा चलो तां मैं उसी लेई अमां नी शामी हां जी हां जी हां जी हां जी शायद हां भैया इक बारी पेई गेआ हा यरों गलती कन्नै अच्छा अच्छा चलो कोई नी ओह् फ्ही ओह् शुकर ऐ होई गेआ ठीक नेईं ते बार बार केह् ओह् कराना ठीक ऐ ठीक शामी बेल्लै किन्ने बजे थुआढ़ी ह्ट्टी किन्ने बजे बंद करदे तुस चलो कोई चक्कर नी भैया मिलने आं फ्ही शामी बेल्लै हाए ओ रब्बा